دلی میں تعلیمی نظام صنفی عدم مساوات اور امتیازات امتیاز كے مسئلے كو كیسے حل كرتا ہے اشارہ پالیسی اقدامات ڈیٹا پالیسیاں بھی اور اقدامات ڈیٹا بھی یہ دونوں ہیں یہ ٹرین ٹریننگ كیوں كہ جو ہے یہ دونوں كافی فائدہ مند ہوتے ہیں